ہیلو السلام جی خیریت کس بات کا

نہیں نہیں شکریہ کی ضرورت نہیں ہے

جی تھینک یو

جی شکریہ آپ کا بہت

ہاں

جی صحیح بات صحیح بات ہے جی صحیح بات ہے ہاں اب تو ٹھیک ہے پہلے سے بہتر ہے جی اسی لیے تو

جی بہت بہت شکریہ آپ کا

جی بہت بہت شکریہ آپ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللّٰہ حافظ میں کل آؤں گی اللّٰہ حافظ